हमरा सबके गाँवके जे छै से मने बाहर जे छै से कनिए हटिके जे छै से पुस्तकालय इसकुल छै उच्च विद्यालय इसकुल छै सुखपुर हँ बुझनहारो सभ जे छै से सब रहैए ओहिमे जे छै सब बालो बच्चासब सब समाजोके जे छै से सब जे छै से जाइत छै बुझै लऽ पढ़य लऽ ओहिला कहय छै से इसकुलो छै इसकुलमे जे छै विद्यार्थियो सब पढ़य छै आ ओहिमे जे छै पुस्तकालय छै बेसी दूरो नहि छै कनि मनी नजदीके छै जे अहाँकेँ आधा घण्टा पौने घण्टाके लगभगमे जे छै से लागय छै आ ओहिठमासँ घरसंँ जे छै से चलूँ अपन जे छै से पुस्तकालय छै से आबिकऽओहिठमा अपन सब किछु रहिते छै अपन ओहिठमा अपन किताब सब अहाँकेँ जे इच्छा किताब यऽ पढ़एके जे पढ़बाक यऽ जाहिमे जे छै से जे अहाँकेँ रुचि यऽ जे अहाँकेँ जे छै से नीक लागऽ ओ अहाँ किताब जे छै अहाँ पढ़िऔ आ ओहिसँ जे छै से अहाँकेँ जे अहाँकेँ मने जे उचित बुझाए पड़य ओहिके हिसाबसंँ अहाँ अपन जे छै से करूँ आ ओहि पुस्तकालयमे जे छै से सब समाजके सब गामके गामके तऽ लगभग जते गाम छै जते टोल मोहल्ला छै सब जे छै से आबैत छै ओहि पुस्तकालयमे जे छै से अपन किताब सब छै से पढ़ए छै ओहिमे जे छै से अहाँकेँ जेकरा जे छै से लेबाक रहैत छै किताब सब अपन लए कऽ घरो जाइत छै घरमे अपन पढ़ि कऽ जे छै से प्रात भेने फेर आनिके जे छै से जमा कए दए छै आ ओहिसँ छै जे से सबकेँ अपन जे छै से आगाँ बढ़ए छै पुस्तकालय जे छै से हमरा सबकेँ ठीक यऽ बहुत सुन्दर यऽआ ओहिसँ हमसब जे खुश छी जे हमरा सबकेँ नजदीकमे मने पुस्तकालयो यऽ जेकि हमरा सबहक किछु भी जरूरत पड़त किताबके तऽ अपन समय पर जे छै से भेट